हम आपके गाँव में आना चाहते हैं आपके यहाँ आने की क्या सुविधा आ आने के लिए क्या सवारी है सुविधा है

आपका गाँव कौन सा है हरपुर हुआ आने जाने के लिए बस से हीं आया जा सकता है और बस नहीं मिला तो अच्छा यहाँ रहने पर क्या सब सुविधा मिलेगी हम आपके गाँव में रहना चाहते हैं दो चार दिन के लिए हम घूमने आए हैं आपके यहाँ खेती होती है आपके यहाँ स्वास्थ्य सुविधा क्या है स्वास्थ्य की क्या सुविधा होती है अच्छा है पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ खेती में क्या सब होता है अच्छा तो और मकई भी होता है आपके यहाँ उसकी रोटी कैसे बनाई जाती है

अच्छा तो और सब्ज़ी भी बनाते हैं आप लोग कि कच्चे खाते हैं

तो हम आएँगे तो आप बना लेंगे